अच्छा में सोमा बोल्ला नी आं सिड़ कलोनी दा साढ़ी डिस्ट्रिक रियासी कन्नै लग्गने आं अस इक बारी में दिल्ली समागम जा दी ही ते मिगी किश दिल्ली पुज्जे मिगी किश दर्दां शुरू होई गेइयां ते में दर्शन गुरू माह्ऱाज दो त्रै दिन नेईं पाई सकी फ्ही उ'आं उत्थै बड़ा रेजमेंट होंदा महापुरूषें दा बड़ा रेजमेंट होंदा ते उनें दोआइयां शोआइयां दित्तियां फ्ही थोह्ड़ी अराम होई गेआ इक बारी होएआ मिगी बाकी में ठीक गै रेही उ'आं जंदी रेही बड़े बारी गेई में वा ठीक गै रेही में